मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी चित्रकारी और मेरे स्कूल में प्रतियोगिताएं होती थीं उसमें मेरे द्वारा दिया गया भाषण मैं उस भाषण में मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था एक सामान्य डॉक्टर के द्वारा जब मैं अपने पूरे स्कूल में प्रथम आई थी सभी बच्चों में और मेरी चित्रकारी की तो सभी लोग सराहना करते हैं कि मैं बहुत अच्छी चित्रकारी करती हूँ